हॅलो हय कोण तूं खूंय सावन उयलोतां तूं आं आमगे जेसिका आ आरे तूं गोंय पावलें यू के आहा न्हू गो तूं

आ आ वोय सुकलो नुस्तें आहा पूण बाय पयलें सांगता आं मातशें म्हारग आहा नुस्ता हे पाटी चड पडोना न्हू बांगडे आहाय पेडियो आनी सोल्ला आहा वागुड्याचो मोतायळ जायते हा वोय सल्ल्या पारो बांगडाचो बांगडाचो कोत्ताय बांगडाचो कोत्ताय वोय पेड्या मातशें पेडे मातशें कांटे आसताय न्हू

आ पारो व्हरप बरें कितू एश किल जाय तुका कितू जाय तुका ओय ओय वोय किलानताय न्हू चारशीं रुपया किल पोटा बांगड्यांचो आनी सोलो आठशीं रुपया

बरें तीन किल आनी बाय बाय ते तांबडे धोया भाडे आहाय तेचो एक कोताय न्हू पारो तेच पाराय न्ही तुमी आ बरें बरें बांगडे दवर तुक तीन किल आनी सोल नाका आ पूण तेंच बरो जाता न्हू आनी तो मातशें लास्टींग बरो उरता बरें बरें सो तीन किल तीन किल बांगड्या आनी एक किल सोलो आनी आनी बालचाव करपा ना आं वय तें सांगता तुमका सुकलो सुंगटा हाय सुकल्यो सुकल्यो सुट हे पोडे निकताय न्हू आमी आ दे देडशी रुपया

होय गाणब्या गाणब्या बाकरी हाय गाणब्या बाकरी आहाय

आं बरें आ सांगात तुका हांव आं तुका पांच भाकरी जायो गाणब्याच्यो सुंगट्यो जाय तीन पोडी आनी बांगडे जाय तीन किल आनी सोलाचो एक एक किल बरें बरें बाय केदो येवपा तूं ओय बरें बरें बरें बरें बरें बरें सुकयन दोत तुका हांव बिनाक तूं बरें सुकयन दत् आ वोय वोय बाय बाय हांव सदां बरें किद गो ते बरें बरें बरें बरें बाय भिनाका तूं हांव धा तारखेक दोत तुका आ बरें बरें बरें बाय ओके गूड नायट